تکنیکی بہتری کے حساب سے میرے علاقے میں کچھ پریشانیاں ہیں جیسے کیمرے نہیں ہیں وہاں پہ گھروں میں کیمرے نہیں لگے ہوتے ہیں اتنا ابھی تکنیک میں ڈیوپلمنٹ نہیں آئی ہے ایک آدھ جگہ پر اگر کیمرہ دِکھ گیا تو دِکھ گیا نہیں تو جو ہے کمیرے کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آتے ہیں اور بہت نیٹ ورک کا بھی کچھ ایشو رہتا ہے جیسے موسم بہت خراب ہے تو بعض دفعہ نیٹ ورک نہیں آتا ہے ہو یا کالنگ میں پریشانی ہوتی ہے اور یہی سب دقتیں ہیں اور اِس کے عوامل تو پہلی کیمروں کے عوامل تو عوام اور گورنمنٹ ہے گورنمنٹ کو بھی کچھ سوچنا چاہیے کہ یہ اگر خود نہیں لگوا سکتے تو اُس کی مُہم چلائیں لوگوں پر لوگوں سے کہیں اِس کے فائدے بتائیں کہ آج کل کیمرے لگانے کے کیا فائدے ہیں اور باقی نیٹ ورکنگ ایشو کا تو اِس کے اِس کے عوامل تو بیرونی ہیں کمپنی ہیں یا گورنمنٹ ہے جی